ميں نے اپنی فرينڈ كو برتھ ڈے پہ پين پوڈ ديا تھا جو كہ ميں نے خود ہى كرافٹ كيا تھا پيپر سے يہ تھوڑا سا اس ميں ٹائم لگا تھا بٹ وہ بہت زيادہ اچھا تھا اور اسے بھى بہت زيادہ پسند آيا اس نے وہ ابھى بھى سنبھال كے ركھا ہوا ہے مجھے كرافٹنگ بہت ہی زيادہ پسند ہے كيونكہ اس ميں خود خود سے كرتے ہيں اور اس ميں جتنے بھى ويسٹ مٹیريل ميں ہم لوگ يوز كرتے ہیں اور اس سے خوبصورت بنا ديتے ہيں پھر وہ بہت ہى زيادہ اچھا لگتا ہے ديكھنے ميں اور جو ويسٹ چيزيں ہوتى ہيں جو كہ ہمارے پاس كسى كام كے نہيں ہيں ہم ان سے كرافٹ كر كے انہيں بہت خوبصورت اور يوزفل بنا ديتے ہيں يوزليس چيزيں يوزفل ميں چينج ہو جاتى ہيں اسى وجہ سے كرافٹنگ بہت اچھا ہے اور اس سے